बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से तरीके से अपनाते हैं उसको ठंड बचाने के लिए सर्दी न पकड़े साफ सफाई रखे बिमारी न पकड़े फिर हम गर्म पानी से ठंडी में नहलाते हैं सर्दी न पकड़े बहुत से ठंढी में बीमारियाँ चलती हैं खाँसी बुखार ज़ुकाम इसलिए सर्दी हो जाती है तो सीना भी धड़कने लगता है बच्चों का सांस भी चलने लगता है इसलिए हम गर्म पानी से नहला कर उसको सूती कपड़ा से पोछते हैं पोंछने के बाद फिर हम उसको तेल गर्म करके उसमें अजवाइन डाल कर क्योंकि सीत खींच ले अजवाइन और लहसुन बलका कर उसको मालिश करते हैं मालिश करके फिर साफ कपड़ा पहनाते हैं फिर जो दूसरा कपड़ा है उसको फिर साबुन से धुल धुलती हूँ फिर हम उसको धूल के धूप में सुखाती हूँ बच्चे को भी ठंढी में धूप में रखा जाता है बच्चे को बहुत ज़्यादा अपनी जान से भी बढ़ के प्रवाह मतलब किया जाता है कि उसको बिमारी न पकड़े अगर बच्चे चलने लगें परे तो फिर उसको पकड़ने लगते हैं कि कीचा में ना जाएँ नाली में न जाएँ अगल बगल साफ सफाई होनी चाहिए न इसलिए देखते रहिए घास नहीं है गड्ढे में पानी नहीं है फिर भी जहाँ पर नहावन होता है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कचड़ा होता है न वहाँ पर कीड़ा बहुत ज़्यादा आते हैं वहाँ पर बच्चे न जाने पाएँ इसलिए स्वस्थ रखना चाहिए बच्चे को फिर

उसको शाम की फिर ठंड वाली कपड़ा पहनाते हैं क्यों बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना देंगे इसलिए गर्मी से फिर सर्दी बढ़ जाएगी नार्मल कपड़ा पहनाना चाहिए कि न ज़्यादा वह कपड़ा न तो कम हो कपड़ा गर्म कपड़ा पहनाए और दूध उसको पिलाएँ गर्म करके निप्पल से नहीं निप्पल से नुकसान पहुँचाता है इसलिए हम चम्मच से हम तो इस्तेमाल किए छः महीना अपना दूध फिर धीरे धीरे उसको सिखाने लगी अपने से दूसरा दूसरा दूध कटोरी में ली चम्मच ली उसको गोद में ली गोद में उसको गले के एक कपड़ा दूसरा रख लीजिए नहीं बदबू मारेगी क्योंकि दूध जब बाहर बच्चे उगेलते हैं तो आता है तो बदबू बहुत ज़्यादा मारता है दूध इसलिए हम उसको गले के न दूसरा कपड़ा सूती लगाते हैं तो दूध उसी पर रह जाता है जब दूध पीते हैं बच्चे तो अच्छा रहता है धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं छः महीना ऐसे ही बीत जाता है माँ के दूध से उसके बाद छः महीना ऊपर का दूध पीते हैं जब कटोरी में चम्मच से उसके बाद साल भर बीत जाता है गिलास से उसके बाद गिलास से सिखाने लगते हैं धीरे धीरे फिर गिलास से सीखने लगते हैं धीरे धीरे अपने से पिला कर प्रयास करो फिर वो अपने से पीने लगते हैं धीरे धीरे उसका भी हाथ पकड़ाओ तो अपने से भी पी लेते हैं जब बच्चे ज़्यादा भूखे रहते हैं न तो अपने से हाथे दोनों हाथ पकड़ कर पी जाते हैं तो इस